अ'ऊं जादै हिन्दी ते डोगरी गै गाने सुननी कन्नै ते हिन्दी ऐ कि थोह्ड़ी मुश्कल ऐ कि हिन्दी च बड़े सुर होंदे कुतै पतली अवाज लैनी कुदै थ'ल्लै लैना फ्ही अवाज कुदै चुक्कनी कुदै उप्पर करनी बिच इ'यां करनी बिच थोह्ड़ी ल'म्मी ओह् लैना बिच शार्ट लैना मतलब इ'यां होंदा हिन्दी दा ते हिन्दी बी थोह्ड़ी मिट्ठी ऐ वट हिन्दी थोह्ड़ी इ'यां मुश्कल ऐ थोह्ड़ा गाना इ'यां जादातर अ'ऊं हिन्दी बी सुनना वट जादा मिगी डोगरी गाने जादा पसंद न डोगरी गाने च एह् होंदा नी कि बंदा आपूं मगन होइयै मिट्ठी अवाज कन्नै बोले ते बस लग्गी प'वै ते उ'आं बोलदा दा ते ओह् मजा आंदा ते कन्नै हिंदी डोगरी बिच एह् ऐ कि भाखां भूखां थोह्ड़ियां मुश्कल न नुहाड़े च मुश्कल एह् ऐ कि नुहाड़े बिच तुसें इ'यां ल'म्मा गेदा मतलब जादा सुर लाना पौंदा जादा ओह् लैना पौंदी केह् आखदे उसी लंबा सुर जन लैना पौंदा लमकाइयै थोह्ड़ा गाना पौंदा भाखें भूखें ते बाकी मिगी इ'न्ना गै पता ऐ एह्दे बारे च